हमारे उत्तर प्रदेश में शिक्षा को बहुत ही अहेमियत दी जाती है शिक्षा बोले तो अभी गाँव गाँव में जैसे इस्कूल होते हैं प्राइमरी होते हैं मिडल इस्कूल होते हैं बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो प्राइवेट इस्कूल ग़रीब बच्चे होते हैं ग़रीब बच्चों के पढ़ने के लिए मतलब हाई प्रोफेसनल इस्कूल चहिए तो उसके लिए हमारे गाँव में छोटे ये सरकारी इस्कूल जैसे बोलते हैं प्राइमरी प्राइमरी में जैसे एल के जी यू के जी छोटे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं वहाँ पर तो उनको अच्छी शिक्षा दी जाती है उसके बावजूद कृषि के विभाग में कृषि विभाग के लिए हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सुविधाऍं दी हैं जैसे कि समरसेबुल हुआ या सरकारी समरसेबुल सरकारी ट्यूबबेल हुआ ये सब गड़वाने पर सब्सिडी भी मिलती है सब्सिडी के बजाय जिसको समरसेबुल गड़वाना हुआ तो सरकार से सरकार से मतलब जो भी जैसा भी होता है उसका कागज़ी कारवाई अगर उसका पेमेंट दो लाख रुपये का हो रहा है तो सब्सिडी के अनुसार उसमें वो पचास से साठ हज़ार लाख रुपये तक का उसको प्रोफिट होता है इस वजह से हमारे यहाँ ये इस इसकी इसकी भी व्यवस्था बहुत ही अच्छे से होती है अब हमारे यहाँ जैसे कि भूमि सुधार जैसे किसी का खेती बारी जिसके यहाँ हो रही है ग्राम समाज ज़मीन हुआ आबादी ज़मीन हुई तो जो बहुत सारे ग़रीब होते हैं उनके पास ज़मीनें नहीं होती हैं तो उनको वो सरकारों द्वारा जैसे सेकेट्री लेखपाल द्वारा प्रधान के द्वारा ये सब ज़मीनों को वो पट्ट पट्टा उनको किया जाता है अगर वो ऋण भी लेते हैं जैसे कि बैंक से लोन लेते हैं अन्यतः सारी चीज़े बहुत सारी चीज़े होती हैं जैसे लोन वग़ैरह जो भी होम लोन कोई भी लोन हुआ उसमें भी हमारे यहाँ ज़मीन पर लोन दिया जाता कि सरकार के अनुसार उसमें भी उनको छूट दिया जाता है उसके बावजूद ये ये ज़मीन को हरा भरा करने के लिए सरकारी पौधे भी लगाए जाते हैं पौधों में बहुत सारे पौधे होते हैं पीपल होते हैं आम होते हैं अनेकों प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं उसके बावजूद कृषि कृषि के बारे में कृषि के लिए सरकार ने बहुत ही सारी सुविधाऍं हमारे उत्तर प्रदेश में दी हैं उन सुविधाओं को हम लोग उसका लाभ उठा रहे हैं सुविधाओं काे लाभ उठा उठा के हम लोग अच्छे अच्छे कार्यों में वो पैसा ले के उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं जैसा भी है